नमस्कार हांव सारस्वती विद्यालयांतल्यान एक स्टुडंत उलयतां तुमचे बद्दल म्हाका एक कळ्ळें की तुमी सारके गांवांतले शेतकारी न्ही तर तर आमकां एक कितें तरी सांगलां म्हणचे आमच्या स्कुलान आमकां अशें एक टास्क दिलां जितून आमकां तुमच्या बद्दल आनीक जाणून घेवपाक जाय म्हणचे तुमची शेती तुमचो वावर तुमकां कशें कितें सगळें करचें पडटा तर तुमचे कडल्यान एक मद्दत जाय आसली की म्हाका कळपाक जाय की तुमचें कशें कितें आसता एक शेतकाराचें जिवन कशें आसता म्हणचे तुमची शेती आसा स्वताची अच्छा खूब बरें आसा तर आनी तुमचें कसलें पीक जाता शेतींत खजान एक मिनीट खजान लँड म्हणजे म्हाका कळटलें कितें तें अच्छा अच्छा आनी तुमकां जाता ह्या पिकाचो खूब फायदो बीन

अच्छा तुमकां अश्यो आनी खूब कितें अडचणी येता आसतली न्ही तुमचें पीक करपाक मदीं मदीं खूब

तुमकां कितें दिसता म्हणजे सरकार तुमकां अशी आर्थीक मदत म्हणजे कितली करूंक शकता

खूब धन्यवाद तुमकां सांगलें म्हणून